जय झूलेलाल पहिरियां माण्हू पशु पालींदा हुआ अॻिए बि राजा महाराजा पशु पालींदा हुआ ऐं पशु पालन जो नियम बि सुठे नमूने कंदा हुआ ऐं पशु पाल पशु अॻिए पालींदा हुआ त घर में सपरिवार खे जीअं गांइ खीरु ॾींदी त सॼो घरु घरु खीरु पीअंदो हुओ हाणे बि हाणे बि जीअं इहे माना पशु पालन था वॾियूं वॾियूं डैरियूं कढियूं अथऊं ऐं उन्हनि उन्हनि जो माना पैसा कमाइनि था ऐं गांइ गांइ गांइ ऐं जानवरनि खे अॻिए हाणे पटो बधनि था उन्हनि जो नियम आहे त ॿाहिरि सुठे नमूने पंहिंजो नियम सां खाधो माना नियम सां ॿाहिरि गंदगी न कनि ऐं सुठो ऐं ख़बर पए त इहो पशु हिनजो आहे ऐं अॻिते बि अ अॻिते बि पशूअ जो पालन सुठो रखण में कमु कंदासीं